अज्ज में गल्ल करन लग्गा ऐं कि जेह्ड़ी खेल कूद होंदा ओह्दै ने सानूं केह् बैनिफिट मिलदा जि'यां कोई बंदा हून शरीर दा तंदरुस्त नेईं होंदा थोह्ड़ा मोटापा होई दा होंदा उस्सी ओह् गेंम बगैरा खेढै ते फिट्ट रौंह्दा ते कुश लेकिन जेह्ड़े साढ़े उद्धर दे ग्राउंड ऐ ओह् ते हैनी ऐ स्हेई निं ऐ बच्चे खेल्ली सकन पर लेकिन फिर बी ओह् बड़ी कोशिश करदे न स्कूलें च खेलदे रौंह्दे न बॉली बॉल होई गेआ बॉली बॉल च नैट बगैरा लांदे ऐ ते ते पोल बगैरा लांदे ऐ ते बॉली बॉल लग्गी ते बॉली बॉल खेढन कुश ते शैह्रें च एह् स्सटम ऐ जे बॉली बॉल खेढन लग्गी पौन ते उं'दे पलेयर गै पूरे निं होंदे लेकिन पिंडें ग्राएं च अजें बी बड़ियां गेमां खेलियां जंदियां न ते मेरी इ'यै गल्ल ऐ जे खेल कूद खेल कूद नशे कोला बी बड़ा बचांदी ऐ जेह्ड़े मुड़े साढ़े नमें मुड़े होंदे जेह्ड़े नशे आह्ले बल बध ध्यान जंदा उं'दा लेकिन जेह्ड़ी गेम बगैरा होंदी ऐ ओह् नशे कोला बड़ी दूर रखदी ऐ मुड़ें गी ते अपने सुबह सवेरै स्कूल गे अट्ठ बज़े इक दो बज़े आई जंदे ञ्यानें ते फ्ही शामीं दो तिन्न घैंटे खेल्ली लेआ बाद च पढ़दे रेह् उं'दे नै बंदे दा किश निं जंदा ते अपनी मर्जी बाकी उं'दे घर आह्लें पर बध डपैंड होंदा कि उ'नें गी ओह् करना कुश ते होंदे जेह्के पूरा दिन पढ़दे रौंह्दे लेकिन पढ़ना बी पूरे दिन साढ़े सेह्त लेई बड़ा हानिकारक ऐ ते मेरी सारें अग्गें इ'यै बिनती ऐ भला अपना शामीं जाओ दो तिन्न घैटा खेली आओ जि'यां क्रिकेट होई गेआ उं'दे इक टीम दे ज्हारां प्लेयर होंदे ते ज्हारां प्लेयर करो पूरे पिंड ग्रांऽ आए दे होऐ सारे लाग्गे धिग्गे दे पिंड ग्रांऽ दे मुड़े लेई जाने ऐं ते उं'दे नै खेढना ज्हारां ज्हारां प्लेयर होई जाने ते ऐटोमैटिक होंदा कि बच्चे तंदरुस्त रौंह्दे मोटापा निं बधदा शरीर फिट्ट रौंह्दा ते बमारियां बी बड़ियां घट्ट लगदियां ते घर आह्लें दे पैसे बी बचदे ते फिर इ'यै गल्ल ऐ कि मेरी गल्ल इ'यै ऐ सारें अग्गें बिनती ऐ भला अपने जेह्ड़े ञ्यानें उ'नें गी शामीं भेजो दो घैटे खेलनें गी कक्ख निं होंदा लेकिन अजकल्ल दे ञ्यानें नशे कोल बी बड़े जा दे ऐ नशे कोला दूर रेह् दे खऱे नशै जाओ ते बंदा जेह्ड़ा बीह् साल दो साल जैदा जीना होऐ ते दो साल घट्ट जींदा पैसे दी बर्बादी होंदी खेल कुद च केह् ऐ गौरमैंट नै सानूं इन्ने अच्छे मतलब स्कूल खोल्ली दित्ते दे स्कूलैं अंदर गेंमिग दा सारा समान आऐ दा होंदा बॉल्ली बॉल बैट बॉल हॉकी जो मन करदा ओह् खेढना होऐ ते बंदा कन्नै फिट्ट रौंह्दा मटापा मटूपा कक्ख निं बधदा बमारियें कोला दूर रौंह्दा बंदा ते मेरी इ'यै गल्ल ऐ कि सारे जने खेढो बॉल्ली बॉल खेलो हाकी खेलो फुट्ट बॉल खेलो ते अवा संभलियै खेलो लग्गने लुग्गने दे बड़े चांस होंदे ऐं ते ऐसा नि होऐ कि लग्गी जा ते घर ताईं टैंशन बनी जा ते लेकिन साढ़े इद्धर पिंडें ग्राएं च ग्राउंड बी इन्ने स्हेई निं ऐं मेरी सरकार अग्गैं इ'यै बिन्नती ऐ ग्राउंड बगैरा बनान ते ञ्यानें उत्थैं खेढन जाह्न कि जे ग्राउंड ते पद्दरा जा ते तां ठीक ऐ जे खड्डे बगैरा होऐ ते कोई दौड़ा दा होग ते ओह्दे च पैर मुड़की जंदे बड़ा कुश होंदा खेढ़दे होई लेकिन खेढना बी बड़ा जरूरी ऐ साढ़े ताहीं क्योंकि खेढना इक ऐसी चीज़ ऐ जेह्ड़ी साढ़ा जेह्ड़ा दमाग होंदा जेह्ड़ा बी कोई टैंशन होऐ ओह् होंदा दो घैंटे सानूं जे अस दो घैंट खेढगे टैंशनां टुंशनां घट्ट पौंदियां ते में खुद शामीं दो घैंटें खेढन जन्ना होन्ना शामीं बॉल्ली बॉल ऐ मेरे पिंड दे मुड़ें लाए दा नैट बगैरा पिंड जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ उत्थें सारे नशे कोला दूर न कोई ऐसा बैसा नशा निं ऐ लेकिन कुछ मुड़े होंदे बिच्च जेह्ड़े बड़ा नशा करदे ते होरने मुड़े बी उं'दे बिच्च जोड़ने दी कोशिश करदे लेकिन मेरी सारें मुड़ें अग्गें इ'यै फरियाद ऐ बाकी सब छड्डियै अपनी पढ़ाई अल्ल दिक्खो अपने घर आह्लें दा दिक्खो मैह्नत करियै कोई अच्छी नौकरी लैओ ता कि थोआढ़े घर आह्ले सारें दे मां प्यो नौकर माकर नेईं होंदे केइयें दे बड़े गरीब होंदे बचैरे ध्याह्ड़ियां लाइयै ते ञ्यानें पालदे न ते उं'दे अल दा दिक्खियै ते अपने घरे आह्ले दा दिक्खियै ते कोई अच्छी जी नौकरी लैओ साढ़ी नौकरी स्पोटस कोटे च बी बड़ी नौकरी ऐ जे खेलने आह्ले कोटे च बी बड़ी नौकरी होंदी कोई अच्छा प्लेयर होऐ जि'यां हून कोई भर्थी भुर्थी होऐ कोई डिपलम्में पेदे होऐ नैशनल लैवल दे स्टेट लैवल दे ते ओह् बगैरा सब चली पौंदे नंबर बी बधदे उं'द कन्नै खेढने एह् बंदा कि बंदा पूरा फिट्ट रौंह्दा तंदरुस्त रौंह्दा बमारियां बमूरियां निं लगदियां उस्सी बमारियें कोला बड़ी दूर रखदा ओह् ते बमारियां फिर इ'यां बे फज़ूल दा दवाई बी साढ़े उप्पर फैक्ट उ'ऐ करदी नुकसान गै पजांदी ऐ सानूं ते एह्दे कोला अच्छा ऐ दो घैंटे जाओ शामींं खेलन ते मज़े कन्नै एह् निं कि खेढन जाओ ते कुसे कन्नै लड़ियै आई जाओ लड़ना बी बड़ा ओह् ऐ लड़ना निं चाहिदा कुसै कन्नै बे फालतू च कोई बोल्लै ते चुप्प ई रौह्ना चाहिदा ऐ घर आइयै मां प्यो कन्नै करो गल्ल इ'यां ऐ इ'यां ऐ ते फोन बगैरा जेह्ड़े अजकल्ल दे मैं दिक्खेआ बड़े जने फोन बगैरा चलांदे ऐ वीडियो गेमां खेलदे रौंह्दे बिच्च जां फिल्मां दिक्खदे रौंह्दे कुछ मतलब फोन दा किश गल्त गै इस्तेमाल करदे रौंह्दे ऐ ओह् ते मेरी सारैं अग्गैं इ'यै बिन्नती ऐ कि अच्छे कम्म ताहीं फोन बी लैना ऐ ते पढ़ो ते कुश ऐसियां चीजां दिक्खो जेह्ड़ियां साढ़े कम्म आन दिक्खो कि नौकरियां नाकरियां केह्ड़ियां लग्गा दियां इ'यां ओह् ऐ पिंडें च जे बंदा नशें च गिज्जना होऐ ते पिंड ग्राएं आह्ले बी आखदे ओह्दा मुड़ा दिक्ख कोई जा दा होऐ ते एह् इ'यां करदा एह् इ'यां करदा जे तुस अच्छे होगे ते उ'नें बोलना हां एह् मुड़ा अच्छा ऐ जे जंदे जंदे हर मतलब बलाइयै जंदा हाल चाल पुछियै जंदा ते इ'यां इज्जत बनी रौंह्दी घर आह्लें दी बी ते अपनी बी हून कोई बी इ'यां जरूरी निं कि सारे नौकर गै होन केईं अपना बिजनस बी पाई लैंदे ते बिजनस च बी बड़ा फैदा ऐ पर अपना कुछ दिक्खो ते करो अपने जेह्ड़े थुआढ़े सरपैंच पैंच न उ'नें गी बोलो कि सानूं ग्राउंड चाहिदा एह् ऐ सानूं समान निं ऐ खेढने दा ऐटोमैटिक गौरमैंट नै सारियां उपलभदियां भेजी दियां होंदियां भला इ'नें गी ग्राउंड देओ ते खेढने दा समान देओ लेकिन कुछ होंदे बिच्च जेह्ड़े घोटाला करी जंदे आपूं गै ते बिच्च दो इ'यां मतलब समान पजांदे गै निं आपूं गै पैसे पूसे खाई जंदे उ'नें गी बेचियै दकानें पर बेची ओड़दे होल सेल समान जेह्ड़ा आए दा होऐ स्कूलें थोह्ड़ा समान आंदा खेलने दा बॉल्ली बॉल आए दा होंदा बैट बॉल आए दा होंदा फुट्ट बॉल होंदा सब किश होंदा ते मेरी सारें अग्गैं इ'यै बिन्नती ऐ भला अच्छा कम्म करो ओह् निं करो कि जेह्ड़ा कम्म होऐ ओह् निं करो ते जेह्ड़ी गल्ल ऐ ते ओह् इ'यै कि शाम्मी सारें गी खेढन जाना ताहीं दा बंदा नशे कोला दूर रौंह्दा नशा बंदे गी मकाई ओड़दा पूरा नशा लैना होऐ चलो पैसे चाहिदे पैसे नेईं होऐ ते अजकल्ल केह् करदे दुकानदार दोहार उप्पर बी देई ओड़दे बल्लैं बल्लैं दोहार दस बीह् कोला स्टार्ट करियै सौ दो सौ ज्हार लक्खें तक पुज्जी जंदा फिर ओह् मकाए ऐनी जंदे ते फिर जां ते आत्म हत्या करी लैंदे जां कुछ करी लैंदे ते फिर उं'दे घर आह्लें ताईं फाई फसी जंदी भला केह् फैदा मुड़ा बारां उन्नी साल पालियै ते पढ़ाई लखाइयै जिसलै पता चलेआ भला हून नौकर होई गै पैसे कमाइयै देने ओह् नशें च गिज्जिया खेढदे रवै बंदा ते ठीक रौंह्दा नां नशें अल्ल ध्यान जंदा नां कीते जंदा अपना मज़े दा जिन्दगी जींदा शाम्मी घर आंदा मज़े दा कुछ बंददे होंदे जेह्ड़े सवेरैं जंदे केईं होंदे बच्चे स्कूल जंदे ते चली कुतै जंदे इ'यां निं करना चाहिदा स्कूल बा साढ़े दिक्खो आं स्कूल जाना होऐ ते इ'यां स्कूल बी किन्ने डिपलम्मे मिलदे ऐ उत्थें बी खलांदे रोज बाल्ली बाल सब कुछ होंदा ऐ ते जेह्ड़ी गेंम ऐ जां जि'यां बैट बॉल ऐ एह् केह् सिस्टम ऐ जारां प्लेयर होंदे तिन्न बिकटां इस साइड होंदियां तिन्न बिकटें इस साइड टूर्नामैंट होई दी होऐ लाग्गै धीगै टूर्नामैंट होआ दी होऐ उत्थें जाना चाहिदा फार्म भरना चाहिदा खेलना चाहिदा अज्ज ओह् नेईं होऐ पैसा पूसा नेईं होऐ पर बड़े बड्डे बड्डे लोग होंदे ग्राएं च जेह्ड़े हैल्प करी ओड़दे मतलब देई ओड़दे पैसे पूसे भला जाओ तुस खेढो साढ़ै पिंडा दा नांऽ अग्गैं होना चाहिदा जेह्ड़ा बंदा पुज्जै जि'यां तुस दिक्खी लेओ हून एह्डे इंट्रनैशनल मैच होंदे न बिराट कोह्ली गै लाई लैओ जिसलै ओह् रन्न मानदा घर आह्लें दा नांऽ उच्चा होंदा जां पूरा देश उ'नें गी सलाम करदा किन्ने बारी पाकिस्तान कन्नै मैच होंदे बत्थेरे बारी जतांदे ते एही गल्ल ऐ मेरी कि सारे खेढन आपूं बिच्च ते लढ़न निं अग्गैं जाइयै घर आह्लें दा बी नांऽ रोशन करन पिंड आह्लें दा बी नांऽ रोशन करन ते अपने जेह्ड़े लाह्के जेह्ड़ी स्टेट होंदी ऐ जि'यां कोई जम्मू दा प्लेयर ई जा ते जम्मू ओह्लें गी ओह्दे पर किन्ना ग्रव होंदा भला हां साढ़े इद्धरा दा प्लेयर अग्गें गेदा ते बस एही आखना चाह्न्ना ऐं कि नशे कोला दूर र'वो ते जेह्ड़ी गेमां होंदियां ओह् खेढा करो मतलब इ'यां फोन आह्ली गेमां निं समझेओ जि'यां कोई पवजी खेलदा केईं लोग पवजी च गै पागल होई जंदे कि पूरी रातीं दिन रात लग्गे रौंह्दे घर आह्ले बचैरे रोकदे रौंह्दे नेईं मनदे ते उं'दी ते लाईफ बर्बाद ई होंदी ऐ फोन बा चलेओ लेकिन इन्ना निं चलाओ कि घर आह्ले बी दुखी होन ते आपूं बी अक्खियें च परेशानी होई जंदी ऐनक लग्गी जंदी फ्ही इ'यां मतलब कोई भर्थी दिक्खन गै जंदा ते फिर कोई कुससे दी अक्खीं चा कड्ढा दे ते जे बंदा खेलदे र'वै ते हाईट बी सारा कुछ बदी जंदा तंदरुस्त रौंह्दा बंदा पूरा फिट्ट बी होई जंदा हां जे दो घैंटे खेलना चाह्ने ते तिन्न चार घैंटे पढ़ो बी कोई इगज़ाम ऐ कोई पेपर आ दा ओह्दी त्यारी बगैरा करो ते कोई अच्छी नोकरी लैओ ते पूरे अपने घर आह्लें दे सपने बी पूरे करो ते अपने बा सपने पूरे करो ते गेम दा एह् ऐ कि गेम बड़ी अच्छी चीज ऐ इक मतलब मेकसिमम दिक्खेओ तुस गेम खेल्लियै जेह्ड़े अच्छी पोजिशन पर पुज्जे दे होंदे ऐ फोज च चली जाओ उत्थें बी अग्गैं गेमां होंदियां कोई एह्कड़ी जुनिट कन्नै होआ दी कोई ओह्कड़ी जुनिट कन्नै होआ दी ते जिसलै जुनिट कन्नै गेम होंदी ते एह्कड़ी जुनिट दा नांऽ होंदा भला हां जम्मू दा जुनिट आई दी हिमाचल चा उन्न एह्ड़ा मैच जित्तेआ इत्थैं जम्मू दा नांऽ रोशन होंदा जिसलै जेह्ड़े इंडिया दे प्लेयर जंदे बाह्र खेढने गी इंट्रनैशनल मैच होंदे जेह्ड़े बॉल्ली बॉल दे जि'यां नेपाल दा होई गेआ रशिया दा होई गेआ उत्थें साढ़ा देश जित्तदा इ'यां नांऽ उच्चा होंदा ऐ कि इस देश नै जित्तेआ इद्धरा एह् मुड़े मड़े मतलब नशे आह्लै दा निं हैन बाह्रलै देश चली जाओ किन्ना नशा ई चिट्टा बगैरा सब कुछ चला दा उं'दे देशे पर साढ़ा जेह्ड़ा इंडिया इद्धर नशा जेह्ड़ा घट्ट ऐ लेकिन बल्लै बल्लै जेह्ड़े बाह्रा दे जेह्ड़े समगलर ऐ ओह् बल्लै बल्लै इत्थें बी नशा पजाने दी बड़ी कोशिश करा दे ऐ ते मेरी सारें अग्गें इ'यै बिन्नती ऐ कि नशे कोला दूर र'वो ते अपना ओह् गेम गूम खेढो ते केईं एह् बी करदे ऐ कि घरा गेम दा बहान्ना लाइयै ते कुदै रौंह्दे मोटर सैकल कुड़ियैं पिच्छें गै फिरदे ओह् कम्म निं करो जे गेम खेढन गेदे ओ ते गेम खेढो जो कम्म करना मना कन्नै करो एह् निं करो कि ओह् उद्धरा करना एह् कम्म निं करो की इद्धरा जाना घरा कुदै ते चली कुदै जाना बाद च घर आह्लें कोई गल्ल होई ऐ घर आह्लें दी माहें बेसती होंदी ऐ साढ़े जागत इ'यै लै न लोकें दे इन्ने शैल न ते मेरी इ'यै गल्ल ऐ कि जित्थें जाओ नां ते गेम गूम खेढो गेमें च गै सफल होवो जरूरी निं ऐ कि पढ़ाई गै सब कुछ लेकिन कन्नै कन्नै पढ़ाई करदे र'वो जे तुस पढ़ाई च कमजोर ऐ ते तुसै नौकरी लैनी तुस गेमें थरू नौकरी लेई सकने गौरमैंट ने बड़ी चीजां खोल्ली दियां न गेमां सस्ते समान बी थ्होई जंदा ऐ सब कुछ ते इ'यै कि अपनै लाग्गै धीगै कोई बी टूर्नामैंट होऐ उत्थैं फार्म फूम लाई लैने होंदे होंदियां रौंह्दियां कोई बैट बॉल दी होआ दी कोई बाल्ली बॉल दी होआ दी कोई फुट्ट बॉल दी होआ दी लेकिन अजकल्ल प्लेयर गै निं होंदे पूरे माहै लोग आंदे निं ञ्यानें आन निं दिंदे बाह्र घर आह्ले कि पढ़ पढ़ पढ़ी पढ़ी बंदे दा दमाक इन्ना ओह् निं होंदा पढ़ियै के पढ़ियै बी इन्ना ओह् निं करना लेकिन हां पढ़ो ब लेकिन सहाबा दा पढ़ो जेह्ड़ा दमाका जोर निं इन्ना मता निं पोऐ गेम खेढियै दमाक थोह्ड़ा हल्का करो